मेरी नई ड्रॉइंग बनाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा रहा था मैंने ड्रॉइंग बनाते समय अपनी ड्रॉइंग को फ्रेम में लगाया एक जो हमारा फ्रेम रेहता है उस में जो हमारी ड्रॉइंग शीट रहती है पहले उसको लगाया उसके बाद मैंने मुझे एक एक ढलती हुई शाम का चित्र बनाना था साथ ही सुबह सुबह जो सूरज उगता है तो मुझे उन दोनों का चित्र एक ही शीट पर उकेरना था तो मैंने सब से पहले अपनी शीट पर कलर करना शुरू किया धीरे धीरे बनाया उसको और उस ड्रॉइंग को बनाते समय मैंने अपना मोबाइल कैमरा ऑन रखा था जिस से मेरी वीडियो बन रही थी और मैंने अपनी ड्रॉइंग को ऑनलाइन भी शेयर किया और मैं कई सारी ऑनलाइन माध्यम से पेंटिंग बनाना भी सीखती हूँ और हाल ही में मैंने एक भगवान बुद्ध की पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत ही सुंदर थी औ ढलती हुई शाम और उगते हुए सूरज का चित्र बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा डिमांड में रहा था